हाँ हमें कपड़ा लेना है कपड़ा लेना है हमें आप हैं दुकान पर ठीक है हम आ रहे हैं साड़ी दिखाइए

पिंक में दिखाइए ग्यारह ग्यारह बारा सौ की रेंज में दिखाइए ना जो पसंद होगा वही ना लेंगे

वह ग्रीन वाला एक ठो दे दीजिए एक ठो पिंक वाला यही दोनों पसंद आ गया जी ठीक है हम हाँ लगा दीजिए दोनों में तो अस्तर दे दीजिए और पेटीकोट दे दीजिए

ठीक है मैम नहीं बस इतना ही लेना था

ठीक है दिखाइए ठीक है यह तो बहुत अच्छा है